वैसे तो खाना बनाना आसान तरीक़ा है ऐसा कुछ है नी इस्पेसल लेकिन कुछ कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग कर के उनको खाने में और चार चाँद लगा सकते हैं जैसे कि मैं चिकन बिरयानी बनाती हूँ चिकन बिरयानी में जब तक गर्म मसाला ना डालो ना तब तब तक उसमें एक एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं आता है मसाला तो हम नॉर्मली पीसते ही हैं यूज़ करते हैं लहसुन प्याज़ अदरक इनका प्रयोग कर के हम कोई सए खानए को टेस्टी बना सकते हैं लेकिन एक्स्ट्रा टेस्टी बनाने के लिए हम को गर्म मसाले काफ़ी प्रयोग मिलाने पड़ते हैं जैसे जब मैं चिकेन बिरयानी बनाती हूँ उसमें पहले जो गर्म मसाला रहता है खड़े मसाले में आतेगर्म मसाले में दालचीनी इलाईची लौंग ज़ीरा शाहज़ीरा ये सारी चीज़े हैं जो कि एक्स्ट्रा टेस्ट आता है इसको यूज़ करने के बाद जब मैं चिकन बिरयानी बनाती हूँ उसमें पहले मैं प्याज़ काे फ्राय कर लेती हूँ चिकेन को फ्राय करती हूँ और उसके बाद जो खड़ा मसाला है उसमें थोड़ा थोड़ा क्वान्टिटी में खड़े मसाले का प्रयोग किया जाता है उसको प्रयोग करने के बाद फिर हम चिकन काे फ्राय करते हैं उसके बाद मसाला मसाला डालते हैं जो हम पेस्ट बनाए होते हैं अदरक लहसुन और प्याज़ का इसको भूनने के बाद हम कुस देर तक भून लेते हैं उसके बाद हम डालते हैं जो गर्म मसाला हम ने बनाया हुआ है जो ग्राइंड किए होते हैं उसको डालने के बाद थोड़ा देर बन बनाना पड़ता है फिर उसके बाद जो टेस्ट आता है उसके जैसा टेस्ट कहीं नी मिल सकता बहुत प्यारा टेस्ट आता है गर्म मसाला का प्रयोग से ना बहुत प्यारा खाना बनता है